हमरा सभके क्षेत्रमे सभ धीरे धीरे आगाँ भी बढ़ै छै कमार चौकी बनाबै छै केबाड़ी ब्रेंच कुर्सी पीढ़िया अलना हरचीज हमरा सभके बनायल जाइ छै कमार हरचीज बना दै छै तब अहाँके खेतीमे धान उपजाबल जाइ छै गेहूँ मक्कइ मूँग हरचीज हमरा सभके उपजायल जाइ छै मक्कइ जब उपजाएल भए जाइ छै तब हमरा सभके धान रोपयके सुविधा पानिके लिए हमरा सभ खोजै छियै पानि पड़तै तऽ बीया गिराए कऽ हमसभ धान गिरेबै हरचीज बनाएल जाइ छै केबाड़ी खिड़की ग्रील हरचीज हमरा सभके बनायल जाइ छै क्षेत्रमे गाँवमे तब जे कहीँ भी जाइ छियै आब कोनो चीज खरीदै कऽ मोन छै तऽ हमरा सभ जा कऽ गेहूँ खरीदना छै जा कऽ मार्केटमे गहुम खरीदना छै मक्कइ भी खरीदना छै जा कऽ हरचीज खरीद कऽ तब फसल लगाबै छियै धान चावल मक्कइ हरचीज हमरा सभके सुविधा छै तब जाइ छियै तब होइ छै हमरा सभके हमे तऽ कहीँ भी जाना छै घर बनाना छै कमार अयतै घर बना देलकै ईँटा भी जोड़ाना छै उनके लिए सीमेन्ट आनना छै बालू गिट्टी छड़ हरचीज लेबर मिस्त्री सभ आबै छै तब ईसभ सभकिछु कए कऽ तब घर बनाओल जाइ छै हर कामकेँ कए कऽ तब घर बनि जाइ छै ओना तऽ नहिए ने हेतै सभकिछुके जोड़ चित कए कऽ घर बनायल जाइ छै फसल भी होइ छै हमरा सभके गाँवमे अच्छासँ कहीँ भी जाइ छियै तऽ ढङ्गसँ भए जाइ छै केबाड़िओ बनि जाइ छै आम गाछी कटाबयके बाद बढ़िआँ अपन लकड़ी बनयके बाद बढ़िआँ तख्ता होइ छै तऽ केबाड़ी अच्छा बनि जाइ छै चौकी भी बनि जाइ छै अच्छा अच्छा पलङ्ग बनि जाइत छै दीवान पलङ्ग भए जाइ छै गोदरेज भए जाइ छै वासिन भी मसीन हरचीज हमरा सभकेँ भए जाइ छै